हमें विवाह फ़िल्में बहुत पसंद हैं उसके जो शाहिद कपूर अमृता कौर यह भी बहुत ठीक है उसमें विवाह फ़िल्मों से बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलती है हमें उससे एक ही चीज़ मिलती है कि जीवन में आज भी रिश्ता है हम बनाना चाहे तो और जैसे एक यह हो गई एक सलमान खान की मूवी एक अमिताभ बच्चन की मूवी है एक सूर्यवंशम मूवी है इसमें भी अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे उसमें भी वह भी हीरो ठीक लगे मुझे और एक सन्नी देओल जिसकी ग़दर टू मूवी बहुत अच्छी लगी